औ ओइ मा मा मारै होन्दों अ' लेबार हिसाबै ना आच्चा लेबार आथ' नांगौमोन नांनाया दा नों नों बर्त'मान मा मा रोंगौ जेनेबा आं सोंहरनोसै नोंनाव आंनावथ' खामानिया बिदिनो ओरैबायदि दङ माने बेफोरबायदिनो नोङो माबाफोराव एसे गोब्राब जागोन आरो इसे लहा लहिफोर दिखांनो बेफोरबायदि न' माबा बिल्डिं बानायनो नागिरदोंमोनथ' आरो मा आं एसे गुदाम बानायनो ट्राक आव नोङो इसे अज'न गोनां बुस्तुखौ थिखांनो हागोनना हाया जाखो थिखांनानै मिस्ट्रिफोरजों एसे हेल्प होनांगौ आरो बिदिनो आं बे माबानि गुदाम बानायनो नागिरदों मोनसे बेफोरबायदि आरो नायनांगौ सम सम बिदिनो नांफानांगोन नारखो फानांगोन बिदिनो एसे ओमफ्राय इसेसो औ औ मुजिराफ्रा मुजिराफ्रा नों बेफोरफादि एसे खामानिया एसे मेहेरगोनां बा मासआव बिदिनो अ माबासो होनाय जागोन आरो बर्त'मान गोदान सोदान नालाय दस हाजारसो होनाय जागोन आरो आङो औ फसायो फसाया नोंनि सायाव फैनानै नायफैनोबो हागोन बेफोरबायदि बाराखौ फैनानै नायफैग्रोदो इसे नायनानै मा जागोन इयुनफोराव दस्रा खामानिबो दङ बेबायदिनो बे बिदिनो नोङो एसे गुदामफोराव थानाय हिसाब लानाय बेफोरबायदिबा बिदिनो लेखा गोरों नांगोन आरो लेखाखौ रोङोना रोङा थानांगोन नायनांगोन लेबार फोर नायनाय एसे बिदिनो माल लांनाय मानायफोरखौ एसे नोंङो बिदिनो एसे नायनांगोन खेल लानांगोन हिसाब लानांगोन औ बेफोरबायदि बेना इसे आरामथ' आरो इसे बांसिन माबानाय जायो नालाय इसे नायनाय मानाय आरो बियो बेफोरबायदिनो माबा खालामनाय जायो नालाय हिसाब खिथाब लानाय जायो इसे बांसिन मोनगोन आरो बेखौ खालामगोन माने

नों फैग्रो नांगोन इसे औ नायनांगोन नोंखौ नों इसे मा रोखोम बेफोरबायदि नङाबाथ' औ बेफोरबायदि नोङो फैनाया माने नों बबेनिमोन आच्चा आंथ' मोजाङै बारा हमनो हायासै लोगो मोनो माने नों बबेनिमोन जेनेबा बबे जायगानि

नाथिफारा अ आच्चा बे औ औ खोनाबाय खोनानाया ओमफ्राय बिदिनो आंबो सम सम बहाबा बहाबा थांबोबाय थानाय जायो नालाय बेखौनो टाइम खौ र' आङो इसे सिन्था खालामनानै दा खिन्था हरगोन र' आङो सानग्रोबावनि र' माने गाबोन समफोर सानथामसोनि उनाव फैदो नामा बे फैबाबो बिदिनो फैनाया नै आं खिन्था हरखानोसै नोंनो थारमाने आंखौ फुङावबो बांद्राय फुङाव लोगो मोननाय नङा दस्रायाव दसे थांब्र'बगोन नालाय आङो बाहेराव थांब्र'बगोन नालाय नों बिदिनो माबासोआव दसता सारे दसता एगार'तासोआव फै आरो नोङो औ बेफोरबायदिनो माबादो दे होनबालाय औ दे दे